हिस्ट्रीअ में जॉग्राफीअ जो वडो॒ महत्व आहे जिते पुराणे ज़माने में माण्हूं रहंदा हुया त इनजी ई क्लाइमेट ऐं एरिया जे ह़िसाब सां रहंदा हुया त जाग्राफीअ में ॿुधायो वेंदो आहे त हिते इहो क्लाईमेट आहे ऐं इहा एरिया इहा ज़मीन फर्टाइल आहे त उन ते उहे माण्हू वञी रहंदा हुया ऐं असांजे महाराष्ट्र जे कल्चर में हर टाइप जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं जीअं त हर टाइप में महाराष्ट्रियनि गुजरती ऐं पंजाबी सभु रहंदा आहिनि महाराष्ट्रा असांजो अगर एरिया वाइज़ डि॒ठो वञे त थर्ड नंबर ईंदो आहे स्टेट ऐं ऐं इनजी जेकी पापूलेशन आहे याने आबादगी चवंदा आहिनि उहा बि॒यो नंबर आहे